दिल्लीअ में कम ज्ञात वारो संजय वन आहे जिते की वॾा वॾा पेड़ पौधा आहिनि थोरो हुते नदीअ में थोरो पाणी पाणी आहे ऐं हिकदमु ग्रीनरी आहे जिते तव्हां ऐं हुन जो जेको ग्राऊंड आहे उहो ॾाढो ई वॾो आहे जिते तव्हां आराम सां वॉक करे था सघो घुमी बि सघो था ऐं थधि जो आनंद बि वठी था सघो पिया ऐं ॿिया विच में ॿ टे ॿ टे नंढियूं नंढियूं नदियूं आहिनि जिते निकरी करे तव्हां पेड़नि वटि वञी था सघो ऐं विच में वन में ॾाढा वॾा वॾा वण आहिनि जंहिंजे करे उते हिकदमु थधिकारु थधिकारु सां आहे ऐं उते घुमण जो आनंद हिकिड़ो अलॻि ई आहे जिते तव्हां ॾिसी था सघो की हिकदमु थधी हवा ऐं ऐं बिल्कुलु शांति वातावरणु आहे तव्हांखे हुते वञी करे ॾाढो सुठो लॻंदो ऐं तव्हां आनंदित महसूस कंदा